हांव म्हजें जेवणाचें काम कंप्लीट करतां आनी मागीर म्हाका सगळें करून जातकच हांव शिंवपा शिंवपाक बसतां ज्या भुरग्यांचें टिफिनां आसता तांकां सगळें हें करून जातकर हांव मागीर शिंवपाक बसतां श केन्ना केन्ना एक वेळय मेळना काम करता तेन्ना हांव तो दुसरे दुसऱ्या दिसा एडजस्ट करता आनीक सगळें जाता एकएकदां दोन चार दीस लागता शिंवपाक पूण म्हाका ते खूब उमेद जाता ते करपाक केन्ना एकदां म्हजी ती शिंवण कंप्लीट जातली केन्ना हांव हें करतलें केन्ना दुसरें हातान घेतलें काम करपाचें अशें म्हाका दिसता आनी तातूंतल्यानच म्हाका चड मोटिवेशन मेळटा